हल्लो ऐमज़ोन मां मां तव्हां जे साईट ते हुड्डी ॾिठी आहे जंहिं में सभु कलर आहिनि पर इन में अछो कलर जी हुड्डी न आहे त मूंखे छा तव्हां ॿुधाईंदा त मूंखे एस साईज़ में अछे कलर जी हुड्डी हिते मिलंदी या न